अॼुकल्ह पढ़ाई एॾी वधी वई आहे त घणा भेरा त बोर थी वेंदा आहियूं ऐं बोर थियूं त माना कुझु त मनोरंजन लाइ एंटरटेनमेंट लाइ खपे ई जॾहिं मां बोर थींदी आहियां त मां एंटरटेनमेंट में जाम कुझु कंदी आहियां जीअं टीवी ॾिसा कोई मूवी ॾिठी कोई मोबाइल में कुझु ॾिसी वरितो थोरी रील्स ॾिसी वरितियूं यूट्यूब ते कुझु सुठा वीडियो ॾिसी वरिता गाना ॿुधियां या कॾहिं कॾहिं नची वरितो थोरो या कॾहिं कोई नॉवल रीड करे छॾी ऐं मोबाइल में सम्झो कुकिंग शो ॾिसी वरितो उन मां कोई नई रेसिपी ॾिठी त मम्मी खे ठाहे करे खाराई त इन्हनि सभिनि जो बि अलॻि ई मज़ा आहे मां मोस्टली जॾहिं बोर थींदी आहियां त एंटरटेनमेंट लाइ मां टीवी या मोबाइल ॾिसंदी आहियां टीवी में बि अगरि सीरियल जो टाइम हुजे त उहो ॾिसंदी आहियां न त मोबाइल में तारक मेहता स्टैंड अप कॉमेडी रेसिपीज़ शॉट्स ऐं एमबीबीएस स्टूडेंट आहियां त उन जे रिलेटिड कंटैंट कि अगरि फ्री टाइम में बि कुझु सिखण जो त मिले त उहे एमसीक्यू सॉल्व करणा वीडियोज़ ॾिसणा ऐं इहो सभु थैंक्यू